हेलो आप कुणाल रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मुझे ऑर्डर देना था एक पराँठा और ऑमलेट ऑमलेट एक और एक मटन फ्राई क्या मिल जाएगा मुझे ग्रेवी मटन हाँ ग्रेवी मटन ही हाँ हाँ अभी अभी चाहिए था मुझे आप मतलब कब जी जी आप ऐसा करिए आधे या एक घंटे बाद आपका स्टाफ आता है तो आप आपके स्टाफ के हाथ पहुँचवा दीजिएगा आधे या एक घंटे बाद नहीं बस इतना ही चाहिए था मुझे जी आप ना बिल उसके साथ में पहुँचवा दीजिएगा तो मैं पे कर दूँगा या फिर आप ऑनलाइन बोलेगे तो ऑनलाइन भी कर दूँगी जी जी

हाँ ठीक जी ठीक है तो आपको कितना टाइम कितना टाइम लगेगा पहुँचवाने में हाँ ठीक है हमारा पता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण मंदिर छोटी ग्वालटोली इ सदर जी

ठीक है जी हाँ ठीक है जी